हम अपन घर आओर आसपासके क्षेत्रके वास्ते सबसँ पहिने तँ जे बहुत नजदीकके भाग छै तऽ ओकरामे कोशिश करै छी जे अपने जन तन लगाकऽ किछु किछु सफाइ करबैत रहै छी जखन भी छुट्टी भेटैए नहि जँ बेसी एहन रहै छै जे बेसी गन्दगी छै या बेसी घास फूस भऽ गेलै हँ आओर कनी हमर घर रोडके साइडमे सेहो अछि तँ आसपास खेत छै घास छै सबकिछु छै तऽ कनी बेसी घास फूस होइ छै आओर कनी साँप कीड़ा मच्छर एमहर ओमहर डेन्गू टेन्गूके टेन्शन दै छै तऽ हमरा जखन भी एहन लागैत छै जे बेसी गन्दगी भऽ रहल अछि तँ हम वार्ड कमिश्नरकेँ आओर वार्ड सदस्यकेँ इन्फौर्म करै छिए आओर वार्ड सदस्य जँ नहि सुनलक तँ वार्ड कमिश्नरकेँ कहलहुँ जे अपन आबिकऽ देखू जे कोना की हैत कोना करब आओर नहि तँ कहू तऽ उपरो जे छै से शिकायत हैत आओर नहि जँ अहाँ करा लेब तँ करा लिअ जल्दीसँ